आज पळोवपा गेल्या काणकोण जिल्ल्या हवमानचें खूब बदल जाल्ले आसा दिसता आज पळोवपा गेल्या विंटर सिजन आसा पण दिसता कर समर सिजन अशी आमची हांगा आज खूब बदल जाल्ले आसा सारकी इतली गर्मी जाले आसा ते गर्मे रावपा जायना खूब प्रॉल्बम नाता दिसा आमच्या खंय भोंवपा म्हटलें फिरपा म्हटलें तो वचपा जाय दिसना वचन दिसना इतली गर्म जाता खंय तरी राव घरा एसी बसूं रावपा दिसता असलें आमचें हवामान चेंज जालें आसा